थामजिसे डिसेम्बर जिगुजौ सिजिस्नि नैजिनै नभेम्बर जिगुजौ गुजिथाम ओ नैजिगु डिसेम्बर नैरोजा नैजिथाम नैजि अक्ट'बर नैरोजा नैजिनै नैजिथाम फेब्रुवारि नैरोजा से